ابھرتی ہوئی دنیا دن بہ دن ترقی کرتی جا رہی ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ تعلیم میں بڑھتی ہوئی لوگوں کی دلچسپی ہے پہلے لوگ زیادہ پڑھ نہیں پاتے تھے تو ان کو ہر چیز کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہوتی تھی جس سے ان کے کام کے کرنے میں تیزی نہیں ہوتی تھی لیکن فی الحال تعلیم کے چلتے لوگوں کے پاس بہت ساری جانکاری ہوتی ہے جس سے وہ زیادہ سے زیادہ کام کو آسانی سے کم وقت میں نمٹا سکتے ہیں جیسے کہ پہلے ایک جگہ سے دوسری خبر پہنچانے کے لیے خط نیوزپیپر ریڈیو اور ٹیلیفون کا استعمال کرتے تھے جس سے خبر زیادہ وقت لگا کر اور مشکل سے پہنچتی تھی لیکن اب موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے خبریں کم وقت میں بہت تیزی کے ساتھ ہر جگہ بھیجی جا سکتی ہے جس سے ہم ہر خبر سے وقت پر باخبر ہو جاتے ہیں اور تعلیم نے ایگریکلچر کو بھی بہت بڑھاوا دیا ہے جس سے فصلیں آسانی سے زیادہ اور بہترین کم وقت میں فراہم کی جا سکتی ہے اسی طرح اور بھی بہت سے شعبہ میں بدلاؤ آیا ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا پہلے سے بہت بدل گئی ہے